अॼुकल्ह जा ॿार पहिरियों त ॿार कॿडी मलखम गिली डंडा गिटी डिकर जहिड़ा खेल खेॾंदा आहे हुआ लेकिन हाणे ॿार बैडमिंटन फुटबॉल वॉलीबॉल वीडियो गेम औरि हिन तरीक़े जे गेमनि खे खेॾणु पसंदि कंदा आहिनि जंहिंसां उन्हनि जो मन शांति औरि मजबूत थींदो आहे और उनन खे उन खेलनि में ज़्यादा मज़ो ईंदो आहे उहो सोचणु सम्झण जी ताक़त क्षमता उन्हनि जी वधाए रखंदो आहे असां खेल के अहिड़ी भावना सां ॿार खेॾंदा आहिनि जे हुननि जे दिमाग़ खे सुकूनु मिले